हम नहि सर कहियो हँ हँ आवाज नहि जाइए जी कहियौ जी सर जी

हुँ जी

जी सर ठीक छै ठीक